ॻाइण महिल मां बैंड ऐं संगीत कारनि खे पूर्ण सयोग ॾींदे ॻाईंदो आहियां इहो ॾिसिणो पवंदो आहे त हींअर कॾहिं बैंड मतलबु उभिरी रही आहे त ओॾी महिल तव्हांजो गानो बंदि करिणो पवंदो आहे संगीतकारनि जो वारो ईंदो आहे त उहे ॻाईंदा आहिनि ओॾी महिल चुप रहिणो पवंदो आहे ऐं उन्हनि खे मद्दे नज़र रखी पंहिंजे गाने खे अॻिते वधाइणो पवंदो आहे बिना बैंड ऐं बिना संगीतकार जे हिकु गानो अधूरो आहे बैंड संगीतकार इहे हिक ॿिए खे ॾिसी ऐं गायक हिक ॿिए जे सयोग बिना उअं ई अधूरा आहिनि जीअं की रोटीअ गिहु बिना रोटी रोटीअ बिना पाणी पाणीअ बिना अटो उहे सभु गॾिजंदा आहिनि तॾहिं हिकिड़ो मतलबु सुठी रोटी तैयार थींदी आहे इयं ई जॾहिं बैंड संगीतकार ऐं गायक मिली करे ॻाईंदा आहिनि तॾहिं ही ॾाढो ॾाढो सुठो हिकिड़ो गानो मतलबु ठहंदो आहे